हमारे यहाँ बारह घंटे बिजली रहती है और बारह घंटे नहीं रहती रहती इस लिए बिजली के कटौती से हमें बहुत ही असुविधा होती है जैसे कि अगर हमें हम एक कृषक खेत हम लोग एक कृषक हैं और हम लोग खेती करते हैं खेती में पानी डालने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है मोटर चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है लेकिन बिजली की कटौती से हम पानी पानी जो हम नहीं सींच पाते हैं पौधों में जिस से हमारी खेती बहुत ही बर्बाद हो जाती है इसको उसको बिजली की कटाव को सुधारने के लिए हमें गवर्नमेंट से अपील करना चाहिए कि बिजली विभाग में शिकायत करनी चाहिए कि इतनी ज़्यादा बिजली काटने से हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और बिजली कट जाती है तो गर्मी बहुत लगती है जिस से पंखा नहीं चलता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमारे शरीर में बहुत से फुंसियाँ हो जाती हैं इस लिए बिजली नहीं काटना चाहिए